ہلو اولا کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں سر ایکچولی میں نے فون آپ کو اِس لیے کیا ہے کہ میں آج مورننگ میں دہلی ایئر پورٹ کے لیے اولا بک کیا تھا سر تو ایکچولی میں نے پیمینٹ بھی کر دیا تھا اُس کے بعد میں نے اُسے کینسل کر دیا کیوں کہ میری فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی پانچ گھنٹے کے لیے تو سر میں نے اِس لیے کینسل کر دیا اُس کو اپنی رائڈ بٹ سر اُس میں میسیج آیا اُس کے بعد کینسل کرنے کے بعد کہ آپ دو گھنٹے میں آپ کا پیسہ ریٹرن ہو جائے گا پر پر سر معاملہ یہ ہُوا کہ ابھی تک میرے پاس کوئی پیسہ واپس نہیں آیا میرے کوئی بھی پیسے ریٹن نہیں ہوئے میرے جی سر میں پیسے کا ویٹ کر رہا ہوں اب تک میرے کوئی بھی پیسے واپس نہیں آئے اور اُس میں جب میسیج آیا میرے پاس اُس میں بتایا گیا کہ دو گھنٹے میں آپ کے پیسے واپس آجائیں گے لیکن سر اور مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے اِس لیے سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میرا جو پیسہ ہے جو بھی میں نے پے کیا ہے اُس کو جلد سے جلد میرے پیسے آپ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں برائے مہربانی